हैलो हाँ बोलिए जी मैम बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ जी मैम ज़रूर मिल जाएगा आप बताइए आपको कैसा लैपटॉप चाहिए मैम हमारे पास हर टाइप के लैपटॉप हैं आप यह बताइए कि आप कैसी क्वॉलिटी का लैपटॉप लेना चाहती हैं मैम हमारे यहाँ कंपनी एच पी लेनोवो डेल एश्योर जैसी कंपनियाँ हैं अब आप बता दीजिए आप इन चारों में से कौन सी कम्पनी की लैपटॉप लेना चाहेंगी जी मैम इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है वैसे तो हमारे यहाँ के सारे ही लैपटॉप बहुत अच्छे हैं पर आपने जो कंपनी चुनी है वो बहुत अच्छी है इसमें जो भी आप खर्च करेंगे उस हिसाब से आपको एकदम बढ़िया सामान मिलेगा इस कंपनी की लैपटॉप्स बहुत टिकाऊ होते हैं और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं इसका जो कीबोर्ड है वह भी जल्दी ख़राब नहीं होता और इसकी स्क्रीनिंग बहुत अच्छी है इसलिए मैं कहूँगी कि आप इसे ले सकती हैं अब आप मुझे बताइए कि आपका बजट कितना है ठीक है मैम आपको लैपटॉप मिल जाएगा लेकिन उसके लिए आपको हमारे शॉप पर आना होगा मैम आप अपना कोई आई डी प्रूफ़ या फिर आधार कार्ड ला सकती हैं उसके साथ अपने दो फ़ोटो ले आइएगा और आप लैपटॉप अगर अपने नाम से लेना चाहती हैं तो ठीक है और किसी और के नाम से लेना चाहती हैं तो उसे भी साथ में ले आइएगा और उसकी भी दो फोटोज़ ले आइएगा जी हाँ और उसके साथ साथ आप मुझे यह बता दीजिए कि आप डायरेक्ट पेमेंट करेंगी या ई एम आई पर लेना चाहती हैं अच्छा मैम तो उसके लिए आपको लगभग बीस हज़ार रुपये डाउन पेमेंट करना होगा जी मैम बीस हज़ार तो करना ही होगा उससे नीचे हम नहीं कर सकते ये हमारा लास्ट है मैम वह भी बहुत अच्छा है लेकिन आप जो कंपनी चुनी है वो ज़्यादा अच्छी है मैं कहूँगी कि आप लेनोवो ही लीजिए क्योंकि उसके जिस हिसाब से आपका रेट है उस हिसाब से आपको उसकी क्वालिटी अच्छी मिलेगी अगर आप डेल का लेना चाहती हैं तो फ़िर खर्च बढ़ जाएगा लगभग वह पार हो जाएगा एक लाख या एक लाख बीस हज़ार तक का नहीं मैम बात ज़्यादा महंगे कि नहीं है लेकिन फ़िर भी वो महंगी है इसलिए आप लेनोवो ले लीजिए वह आपके लिए बहुत अच्छी होगी मैम क्वालिटी बहुत कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं है बस जो डाटा है वह उसके स्टोरेज के बारे में थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्टोरेज मिलेगा हाँ डाटा स्टोरेज आपको अच्छी मिलेगी और बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है सब कुछ सेम ही है इसलिए इसका रेट बढ़ जाता है नो मैम बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ठीक है मैम आप कल सुबह तक आ जाइए आपको सारे डीटेल्स और मैं आपको सारे लैपटॉप सामने से दिखा दूँगी आप उसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा फ़िर मैं आपको उसका प्राइस और रेट और ई एम आई किस तरह भरना है सब बता दूँगी ओके मैम थैंक यू मैम